जो कि पहले था जो कहीं कहीं पर रामलीला होता था शाम होता था कीर्तन उत्सव में पूरा घर परिवार के लोग मिल के एकजुट होके जाते थे देखने के लिए या सुनने के लिए और अच्छा लगता था भर भर रात बैठ के वहाँ देखते थे सभी फैमिली के साथ में रात के फिर घर वापस भी आते थे अभी के आम तौर पर तो बच्चा सब है जो वो मोबाइल के पीछे लगा रहता है पर उतना धर्म तो अब मानता नहीं है बच्चे लोग तो कहता है कि नहीं वो सब तो मन का भरम है या पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे इसके ऊपर लगा रहता है पर अब वो उस पूजा पाठ पर ज्यादा विशेष ध्यान तो देता नहीं है बच्चे सब या तो फ़ोन में लगा रहता है अपना उसी में बीज़ी रहता हैं यही अब उतना जो पहले दिमाग लगता था मन अब तो उतना लगता नहीं है पहले जितना होता था जप पूजा अठजाम महायज्ञ अब तो ये सब धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है और संख्या भी कम होती जा रहा है जो देखने वाला पहले भीड़ जुटता था वो तो अब उतना रहता नहीं है अब हर एक को ये सब पसंद नहीं रहता है इसीलिए अब बच्चे अपना में बीज़ी रहते हैं पढ़ाई करते हैं उसके अलावा अपना घर में मोबाइल देखते हैं पूजा पाठ घर में भी अब कम होने लगा है जो लोग बीजी हो गया पढ़ाई में तो बच्चा सोते उस पर ध्यान देते नहीं है इसलिए अब बहुत ये सब कम होते जा रहे हैं अंधविश्वास के ऊपर से सब आप चाहता है कि शिक्षित बने जो कामयाब बनेंगे पूजा पाठ करके क्या होगा पूजा पाठ करने से तो व्यवहार में बँवाते ही रहता है आप चाहता है कि शिक्षित हो कुछ करेंगे कुछ करके दिखाने का मौका है तो पूजा पाठ में इंगेज रखता नहीं है आपने पढ़ने लिखने की इच्छा पर अपना तैयारी करते रहता है इसमें हम सभी सहयोग देते हैं अपना बाल बच्चे को जो अच्छा है कभी हुआ तो अपना घूमने फिरने ले जाते हैं इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं